हाँ हाँ आपके पास की दुक़ान है हाँ तो आपके पास क्या सब है सोना की दुक़ान में यह सब हाँ तब इसका रेन्ज कितना है आजकल कितना रेन्ज हाँ तो हॉलमार्क सोना मिलेगा बाइस कैरेट का हँ तो तो सोना में और क्या सब मंगलसूत्र मिलेगा

जो फूल होता है हाँ अब आजकल जी एस टी कटता है सोना में

हँ जी तो इसमें और सेट अथी सोना का मंगलसूत्र लेना है और वह कितना तक रेन्ज का आएगा और और एक नेकलेस लेना है तो तो सबके

हाँ जी तो सबकुछ इसमें आपकी दुक़ान कहाँ पड़ता है

जी तो और और कुछ लेंगे तो दस कैसे होगा हाँ पायल लेना है पायल लेना है चाँदी कितना है सात सौ चल रहा है तब तो दस से दस से पन्द्रह दस से पन्द्रह भरी पायल लेंगे तो कितना अथी होगा रेन्ज उसका हाँ और तो और बिछिया लेना है और एक बिछिया का कितना रेन्ज पड़ेगा जी जी तो ठीक है जी ठीक है तो ठीक है तो आएँगे ठीक